جی سر سر تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے بچے چھوٹے گھر میں اسی وجہ سے ایسے تو میں روز ہی آ جاتی ہوں ٹائم پہ لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے جی جی نہیں میں آ جاتی ہوں سر ٹائم پہ لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے چھوٹا بچہ ہے ان کو تیار کرنا ہے خود بھی تیار ہونا ہے کھانا بنانا ہے پھر کبھی کبھی بارش کا موسم ہو جاتا ہے پھر گھر میں اور بھی کبھی کبھی کوئی گیسٹ آ جاتا ہے اس وجہ سے نہیں تو میں روز آ جاتی ہوں ٹائم پہ سر جی سر وہ تو میں دیکھ ہی لیتی ہوں صفائی بھی کر لیتی ہوں کھانا بھی بنا لیتی ہوں برتن بھی صفا کر دیتی ہوں گھنٹی بھی بجا دیتی ہوں گیٹ وغیرہ بھی بند کر دیتی ہوں جھاڑو بھی لگا دیتی ہوں لیکن کبھی کبھی تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے سر اور کچھ نہیں جی نہیں نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے میں ٹائم پہ آ جاؤں گی اور ہر روز کوشش بھی کرتی ہوں تو پرابلم بتا دی نا میں کہ تھوڑا سا چھوٹا بچہ ہے سر اور کوئی بات نہیں ہے پھر بھی میں آتی ہوں تو اپنا سارا کام کر ہی لیتی ہوں میں جی سر ہے تھوڑا سا تو پرابلم ہے تھوڑا کم ہے تھوڑا سا اور ہو جاتا تو صحیح ہے جی جی جی جی جی اوکے ٹھیک ہے